हमसब किसान घरके लोग आओर किसानके सब खेती बारी जानवरके पालैके ई सबके पेशा होइ छै आओर ओ ओहिसँ अपन पेट भी भरै छै अपन जीवन भी गुजारा कर लै छी आओर पालतू जानवरके बात है तऽ पालतू जानवर जैसेकि हमसब रखले छियै भैंसी है भैंसीके बछड़ा हइ बकरी हइ आओर एगो कुत्ता भी पालै छियै आओर एकरा सबके है कि आरामसँ चारा दे दियौ दाना दे दियौ आओर घास दे दियौ तऽ आरामसँ खा लै छै आओर आरामसँ खा करके कोनो हल्ला उल्ला नहि केलक आरामसँ रहलक दूध भी देलक टाइमपर दूध बेच करके भी पैसा कमाइ छी बहुत आमदनी होइ छै आओर साथमे खाइ छी जाहिसँ स्वास्थ्य भी सही रहै छै आओर अपन घरके दूध भी रहै छै आओर कोनो प्रकारके बीमारी भी ना होलक पालतू जानवर जैसे है कि गोबर देलक तऽ जैसेकि खेतमे भी रखली तऽ जैविक खादके काम आ गेल